ہم لوگ دیہات میں رہتے ہیں دیہات کے لوگ بہت پریشان رہتے ہیںیہ ہم دیہات دیہات کے لوگ ہیں یہاں پر پولیس چوکی نہیں ہے ہم لوگ پولیس چوکی نہیں ہے اس بہت پریشان رہتے ہیں پولیس تھانہ جانے میں بہت دقت ہوتی ہے دیہاتی لوگ ہیں ا اور دیہاتی میں مکھی مچھر رہتا ہے بالکل راستہ میں تھالوں کیچل رہتا ہے چلنے پلنے میں بہت دقت ہوتی ہے چلتے ہیں تو پاؤں میں جخم بھی ہو جاتا ہے اور دیہاتی لوگ ہیں اور ہم لوگ کو بہت دقت ہوتے ہیں آ پولیس چونکی رہنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اس لیے ہم لوگ کے گاؤں میں پولیس چونکی کا ہونا ب ضروری ہے اور شہر کا لوگ جو ہے سکھر رہتا ہے کوئی تھالو کییچڑ نہیں رہتا ہے بالکل آسان طریقہ سے رہ سے زندگی گزر بسر کرتا ہے ترنت پولیس تھانا اب سے پولیس کو بھی بلا لیتے ہیں پوس سے بہت راحت ملتے ہیں اور شہر کے لوگ بہت آسان طریقہ سے زندگی گزر بسر کرتے ہیں اور شہر کا لوگ کو سوکھی زندگی ملتی ہے کوئی دقت نہیں ہوتی ہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتے ہیں نزدیک میں پولیس تھانا مل جاتا ہے اور اس سے بہت راحت ہوتے ہیں تورت بلا لیتے ہیں لرا جھگڑا بالکل شانتی رہتا ہے ہے دیہات کی ہاں دیہات کا لوگ بہت پریشان رہتا ہے دیہات میں بہت دقت رہتا ہے ا کوئی پولیس کو بھی پولیس تھانا بہت دور ہے جانے میں میں بہت دقت ہوتی ہے سات کلو میٹر دور ہے اسی لیے جانے میں بہت پریشانی رہتے ہیں غریب آدمی بہت بہت بہت دقت سے زندگی کاٹتے ہیں بہت پریشانی ہوتا ہے اس لیے ہم لوگ کے دیہات میں پولیس تھانا ہو جائے تو بہتر ہے